पक्षी पालन के बिजनेस में में जो लगे हमने कुछ सामान्य चुनौती क्या है इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है पक्षी पालन जो हम लोग करते हैं इसके लिए जो हमें उसकी देखरेख ससमय उसका भोजन ससमय उसकी सफाई और समय उसका पानी का भी देने देते हैं और किस मौसम में किस किस तापमान में वो बच्चा रह सकता है या किस तापमान में वो मुर्गी रह सकती है अच्छी उसकी उसकी सारी व्यवस्था करना है और सारी देखभाल इतनी अच्छी से हो सके उसका ग्रोथ भी पे भी निगरानी रखना है जो बच्चा अगर धूप से जला रही है उसको किस तापमान में हमको उसके हवा देना है टेम्परेचर को रखना है उस उस पे बहुत देखभाल की आवश्यकता है और उसे मैं ससमय उसकी ससमय उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ तत्पर रहना पड़ेगा न कि उसे छोड़ देना पड़ेगा और इसके लिए जो भी ससमय दवाई दारू भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं हम कर सकें ये सबसे बड़ी अच्छी बात है उस हिसाब से मेरी पक्षी पालन का बिजनेस अच्छा से अच्छा प्रफुल्लित हो सकता है